आं मॅडम तुमचे गोंय इतलें सोबीत सुंदर अशें आमी सदांच आयकल्लें आनी एक इत्सा आशिल्ली गोंयांत येवन तुमचे गोंय पळोवपाक जाल्यार तुका म्हाका सांगूक शकता गोंयांत बऱ्यो सुवात्यो बरे जागे खंयचे पळोवपा सारके आसात

हां बरें बरें जाल्यार मॅडम हांव सध्या म्हज्या इश्टां बरोबर पांच दीस रावपाक आमी थारायलां जाल्यार ही आक्की गोंयचीं भोंवडी करपाक एक कार्यावळ एक तुमच्यानी तयार करून आमका दिवंक शकता हां बरें बरें मॅडम जाल्यार गोंयांत रावून हांगा भोंवपाक कसली येरादारी ट्रांस्पोट कसलें घेवपाचें हां बरें बरें मॅडम थँक्यू इतलें तुमी गोंयचे वयर म्हाका म्हायती दिली त्या कारणा खातीर देव बरें करू आनीक आनी कितें जाय जाल्यार तुमका आमी फोन करूंक शकता न्हू हां बरें बरें मॅडम थँक्यू थँक्यू देव बरें करूं